सुबहमे सुति कऽ उठै छै लोक बाहर भीतरसँ आबै छै तब जाय कऽ कपड़ा हल्का पिन्है छै जूता हल्का हल्का पिन्है छै दौड़यमे ठीक होइ छै सूती कपड़ा साड़ी उड़ी या किछो नाइटी उटी पहिन कऽ अपन जाइ छै घुमय फिरय लए फिल्डपर कसरत उसरत करै छै देह हाथ हल्लुक होयके कारण बीमारी बहुत सारा चललैए कसरत कमसँ कम पाँचो दस मिनट करि लै छै तऽ ठीक होइ छै सुबहके टाइममे खाली पेट शरीरके लिए लाभदायक चीज होइ छै सभ दीदीकेँ कहै छियै सभ भैयाकेँ जे सुबहमे सुबहके हवा लगौनाइसँ अच्छा होइ छै कसरत भी करय लए पाँच दस मिनट ओहिसँ शरीर बहुत बीमारी होइ छै जे ठीक भए जाइ छै सुबह टहलनाइ सुबहके टहलनाइ बहुत अच्छा चीज होइ छै यही सभ दीदी सभकेँ समझाबै छियै अपनो सङ्ग चलि गेलहुँ माल मवेशीकेँ लगाए दै छियै आ अपनो चलि जाइ छियै घुमि फिरि कऽ फेर चलि आबै छियै छओ बजे ओतेकमे सु चारि बजे जाइ छियै दू घण्टा एन्नऽ ओन्नऽ बितबै छियै फेर आबै छियै सभ घर आबै छै अपन जे होइ छै से काम धन्धा करि कऽ आराम करै छियै सुबहके टाइम होइ छै अच्छा होइ छै खुला हवा लागै छै खुला मैदानमे ओ घूमै छै दुबिरीपर घूमना चाही आदमीके आँखिके रोशनी भी अच्छा होइ छै आँखिमे दर्द होइ छै लहर आबै छै धूपमे जेनाइसँ बहुत आँखिमे आबै छै तऽ वही होइ छै सुबहमे जे बुलतै ने दुबिरीपर तऽ अच्छा हेतै सुबह सुबहके हवा लगेतै सभ दीदी भैयाके लिए ठीक होइ छै ओ सुबहके हवा कसरत करनाइ जरूरी होइ छै नित्य दिन करनाइ जरूरी छै कसरत सुबह उठि कऽ आधा घण्टा या एक घण्टा घुमनाइ फिरनाइ अपन सभचीज काम करि कऽ चलि आबै छै तब अपन सभ काज कर करै छै अपन काजमे लागि जाइ छै कोनो कोनो दिना एहिमे टाइम नहि भेटै छै तऽ कोनो बात नहि छै टाइम निकालि कऽ ओहिसँ पहिले हर काम करि कऽ लोककेँ कसरत करना चाही घूमना चाही यही सभ ताहिके बाद खेतीबाड़ी सभचीज छै सभ देख सुनि कऽ घर आबह रस्ता आबि गेलियै कोनो चीज छै रोडे उड छै ओहिसँ ओहि बीच दऽ कऽ नहि जेनाइ छै साइड दऽ कऽ जेनाइ छै कोनो गाड़िएसँ नहि कोइ ठोकर लगा दिए जेना घुमनाइ छै तऽ साइड भए कऽ जाय आबह मैदानमे अपन चलि फिरि कऽ बुलह ओतय छै दस पन्द्रह मिनट कसरत करि लेलियै बाल बच्चा लऽ कऽ सभ लऽ कऽ जाए सकै छियै करि सकै छियै से ठीक होइ छै स्वास्थ्य भी बढ़िआँ रहै छै हम लोक तऽ उएह जाइ छियै ओन्नऽ खेतोके काम भए जाइ छै सभ बुलिओ टहलि कऽ चलि आबै छियै अपन ओन्नऽ सँ आबै छियै छोटा मोटा दोकान दौरी छै ओहो देखि लै छियै घरपर काज करयमे जे होइ छै खाना पीना बना कऽ अपन आराम थोड़ी देर करै छियै